پچھلے ہفتے میں نے فلپکارٹ سے ایک جینس منگائی تھی جس جب میں نے پیکٹ کھولا تو اس میں جینس کی سائز بھی وہ نہیں تھی جو میں نے منگائی تھی اور وہ جینس بھی پھٹی ہوئی تھی جینس کا جو کپڑا تھا وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا